हाँ गुड आफ्टरनून मैम जी मेरा यह किराना स्टोर में बात हो रही है आपके यहाँ पर चावल मिल जाते हैं क्या अच्छा अभी जो नया आया है चावल डीलक्स पोनी राइस कर के तो वह मिल जाएगा आपके पास तो उसका रेट वगैरह कैसा है पाँच सौ रूपये किलो बाप रे बहुत हाई फाई रेट है आपके शॉप में तो अच्छा पर मैम हमको थोड़ा ज़्यादा इसमें चाहिए था क्वंटीटी में चाहिए था तो कुछ कम नहीं हो सकता उसका रेट

जी हमको बीस किलो चाहिए था नहीं न कुछ थोड़ा सा और कम कर लेते तो मतलब यह इस बार अच्छे वह चावल मिल गए तो फ़िर हम साल भर के लिए वही भरेंगे चावल अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं हैं कि नया निकला हैं चावल इसलिए उसकी रेट ज़्यादा बढ़ा दी आपने जी जी

तो मैम अभी देखो न कुछ कम करते होंगे तो फ़िर हम ज थोड़ा ज़्यादा क्वंटीटी में ले लेंगे जी ठीक है फ़िर आकर देखना पड़ेन्गा आपकी शॉप में जी जी ठीक हैं थैंक यू